मेरे परिवार में हम पाँच सदस्य हैं मेरे पिता जी माँ और भाई बहन माँ के साथ मेरा मातृत्व का और प्रेम का व्यवहार है पिता जी मुझ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं भाई मेरा थोड़ा इस्टिक है इस लिए मुझे मेरे भाई के साथ मेरी कम बनती है मेरी बहन मुझ से बहुत प्यार करती हैं और मेरा मेरी बहन के साथ दोस्ती का व्यवहार है मैं और मेरी बहन हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते हैं हमारे परिवार में रसोई के मामले में हमारे परिवार के सभी के मन मतभेद अलग हैं मेरे माता जी और पिता जी को करेले की सब्ज़ी पसंद है पर मुझे और मेरे भाई बहनों को करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद है मैं हम सभी को चावल बहुत पसंद है पर मेरे पिता जी को चावल पसंद नहीं है इस प्रकार हमारे परिवार में छोटी छोटी नोक झोंक और मतभेद होता रहता है पर फिर भी हम बहुत प्यार के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं